ہم اپںے مہمانوں كی ضیافت بڑے اچھے ڈھنگ سے كرتے ہیں ہماری یہ كوشش ہوتی ہے كہ جو بھی مہمان آئیں ان كے سامنے كم سے كم كھانے كے دو تین آئٹم پیش كیے جائیں اور اس میں فسٹ آف آل ہم لوگ بھنیس كا گوشت ضرور ركھتے ہیں كیوں كہ لوگ بہت شوق سے كھاتے ہیں اس كے بعد مرغے كی سیخ ہے اور بھینس كی بھی سیخ لگائی جاتی ہے اور كباب بھی ركھا جاتا ہے